सभ क्षेत्रमे हमरा सभके हिन्दू क्षेत्रमे सभ रहै छै मुस्लिम सभ जाति रहै छै हिन्दू मुस्लिम कहूँ भी जाइ छियै तऽ सभ आदमी मिलि कऽ पर पाबनिकेँ मिलानता कए कऽ रहल जाइ छै सभकेँ बहिन भाय सभ मिलि कऽ मिलायल करल जाइ छै ज्यादा ओहिबेर कहूँ भी जाइ छै कोनो भी गाँव जाइ छियै सभसँ बेसी मुस्लिम बीचमे सभ आदमी मिलि कऽ रहै छियै हमरासभ कोनो भी गाँव जाइ छियै तऽ बेसी रहै छै मुस्लिम साहु यादव तेली सभ मिलि कऽ रहै छियै सभ आदमी पाबनि तिहार आबै छै तऽ सभ सखी सभ मिलि कऽ काम करै छियै बढ़िआँसँ रहै छियै खाय पी कऽ स्थिर शरीरसँ दोस्त बनि कऽ रहै छियै हमरासभ हँ सभ मिलि कऽ रहै छियै जतय भी जाइ छियै सभकेँ बहिन भाय बना कऽ राखै छियै सभकेँ अच्छासँ बनाबै छियै हमरासभ तब रहै छियै ओतय दीदी भैया बना कऽ राखै छियै जाइ कोनो भी गाँव छियै तऽ सभ मिलै छै सभसँ भेट मुलाकात होइ छै तब सभसँ भेँट गप्प करै छियै मिलानताइसँ हमरासभ रहै छियै ओहि जगहपर सभ जाइ छियै एहि गाँव गेलहुँ तऽ मुस्लिम बेसी छै हमरासभ बीचमे अपना पारिवारिक रहै छियै मिलनताइसँ सभ मिलि कऽ रहै छियै